हमरा सभसँ प्रिय इतिहास इतिहाससँ सम्बंधित किताब नीक लगैए कियाकि तऽ हम अपन प्राचीन कालके धरोहरके अनुभूति कएकऽ बहुत आनन्द पबय छी हमरा कुनो सिनेमा या कुनो नृत्य या संगीतसँ बेसी ऐतिहासिक स्तर पढ़ल पात्र सुनबामे या पढ़बामे बहुत आनन्द बुझाबैए हम जानऽ चाहै छी जे हमरा ओहिठाम मतलब जे की की रहा हमर पूर्वज कोना रहै छलाह हुनकर संस्कृति केहन रहैन आ ओहिसभके अनुभूति कए कऽ आनन्द बुझाबैए हमसभ विशेष कएकेँ अपन चारू तरफ मतलब जे गाँवके चारू तरफ पर्यावरण जेनाकि बाँध या पोखरि या कोनो माछ माछ मारयके कोनो अड्डा होइ ओहिसभके बारे मे जानिकऽ बहुत आनन्द पाबैत छी